नंगौ आंनि बे बिबार बारिखौ सामलायनोबा आं ओरैबायदि खालायनांगोन सिंनि हाग्रा हा फुरुंना होनांगोन हाग्राखौ साफा खालायनानै होनांगोन आरो बेनिफ्राय बबेबा दालायफोरा एसे गोमोन दोंबा बिलाइ गोमोन दंबा बिफोरखौ गुदि गुदिनिफ्राय आराम खाना होनांगौ अबे बिलाइयाबा बिफां दालायफोरा बायग्लिमदोंबा बिखौबो आराम एसे एसे बोखाना होनांगोन बेनिफ्राय सिङाव बिबार सिंनि माबायाव हायाव साफा जानांगोन आरो नोंनि बिबार बारिया होमबानो समायना जागोन हायाबो समान जानांगौ न बेयाव हाग्रा फैनो नङा आरो होमबानो नोंनि बिबार बारिखौ बिरात समायना नुगोन नोंनो नों फसायगोन हाबफ्लांबाय थागोन नायफ्लांबाय थागोन आरो बेबायदिनो मोनो जोङो दा जेनेबा ओमफ्राय गुबुनलाय आरो जेबो गैखाया बिबारनि माबायाव बेनोखा जेनेबा जों बेबायदिनो मावो आरोदा समायनाबो नुयो आरो बेनोसै